साढ़े इत्थें हिन्दुएं दे ते बड़ी महानता जियां हून चला दे नराते ते साढ़े हिंदुएं गी अगर सिरे पर टिक्का लाना होऐ चाहें हत्थें गी लाल धागा बनना होऐ चाहें मंदर जाना होऐ जां फ्ही शिवजी भगवान शिवजी होरें गी ओह् मतलब पानी चढ़ाना होऐ सुरजै गी पानी देना होऐ जां फ्ही दवाली दवुली गी कोई शुभ कम्म होऐ ते रंगोलियां बनाना होऐ मतलब बड़ी सारी चीज़ां न जेह्ड़ियां सारे कल्चर न ऐ कल्चर च हैन मिगी लगदा अज्जकल ते मतलब अज्जकल के इयां ते बड़े शुरू दा चला दा अवा लोक पैह्ले एह् आखदे इयां ब्याही दियां जेह्ड़ियां होंदियां जनानियां ते ओह् नेईं पांदियां केह् आखदे उसी कंठी नेईं पांदियां तुलसी दी माला अवा मेरा मन्नना नी ऐ कि अज्जकल सारें पा दे ऐ हैनी ते लोकें दियां गल्लां बी छड़ियां कि एह् नेईं पाना ओह् नेईं पाना सारे पा दे ते ओह् तुलसी दी माला पाना हत्थें गी लाल खमनी बननी टिक्के गी मत्थे गी टिक्का लाल होना चाहिदा पूजा करियै मंदरें गी जाना पानी सुरज गी देना सुरजै गी पानी देना ते सारे ग्रैह् सौ ग्रैह् दूर करदा भगवान उप्पर जल चढ़ाना शिवजी भगवान उप्पर जल अर्पण करना सारे सौ ओह्दे कश्ट कटदे न अज्जकल दे बच्चें गी कौन समझा इनेंगी आखदे रौह् आखदे रौह् कि जाओ मंदर जाओ मंदर इंदे कोला ठोंदा नी ऐ सवेरै बड़ी सारी चीज़ां न जियां हून नवरात्रे चला दे ते इयां अखंड जोत होऐ जोत अखंड जलानी साढ़े घर ते इयां बी सवेरे शामी पूरे सालो साल जोतां जगदियां गै रौंह्दियां इक जोत ऐ साढ़ी अखंड जोत ऐ ते ओह् जलदी रौंह्दी ओह् पूरे साल ओह् अस कोई सत्त अट्ठ साल होई गे ओह् जला दी ऐ ओह् अस बंद नी होन दिन्ने आं ते सब अवा लोक करदे कि नरातें गी साख लानी ते अखंड जोत जलानी जियां अस पैह्ला नराता अज्ज ते जो पाठ बठाह्या नी ओह् नौ दिन पंतै आइयै ते ओह् पाठ करना नौ दिन इयां मतलब अलग अलग कल्चर ते अलग अलग न चीज़ां साढ़े कल्चर च एह् ऐ नराते रक्खने बरत रक्खने फ्ही कंजका पूजनियां कंजके कन्नै इक लौंकड़ा बी होंदा उसी बी पूजना साढ़े कल्चर च एह् ऐ बाकी दे कल्चरें दा केह् पता अवा इ'यै ऐ साढ़े कल्चर च